असांखे महारष्ट्रा में सॼी ख़बरूं टीवी जे ज़रिये मिली वेंदियूं आहिनि जामु घणाई चैनल आहिनि जंहिंमें अलॻि अलॻि स्टेट्स जूं बि न्यूज ॾेखारींदा आहिनि